لوگوں کے پسندیدہ اردو الفاظ میں سے ایک محبت ہے کیونکہ یہ پیار اور عشق کے گہرے جذبات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے ایک اور پسندیدہ لفظ ہے خواب جو انسان کی امیدوں اور خواہشوں کا آئینہ ہوتا ہے وفا بھی بہت مشہور لفظ ہے جو وفاداری اور پیار میں نبھانے کے احساساس کو ظاہر کرتا ہے اردو کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے لفظ بہت نرم اور میٹھے ہوتے ہیں جیسے سکون ایک بہت ہی پیارا لفظ ہے جو دل اور دماغ کو آرام اور شانتی کا احساس کراتا ہے اسی طرح روح ایک گہرے معنی رکھنے والا لفظ ہے جو آتما اور انسان کی اندورنی دنیا کو بیاں کرتا ہے لوگوں کو حیا بھی بہت پسند آتا ہے کیونکہ یہ شرم اور ادب کی بہت خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے عزت بھی ایک ایسا لفظ ہے جسے ہر کوئی اہمیت دیتا ہے کیونکہ اس میں آدر اور سمان کی بھاؤنا چھپی ہوتی ہے اردو کے کچھ مشہور جملے بھی ہیں جو لوگوں کے دلوں کو چھو جاتے ہیں جیسے جہاں محبت ہو وہاں فاصلے نہیں ہوتے اسی جملے سے پیار کی طاقت اور دوریوں کے ختم ہونے کا ذکر ہے